बच्चों को हिंदी इसलिए सिखाना चाहिए क्योंकि जे मेरी मातृभाषा है और बच्चों को हिंदी आना चाहिए क्योंकि बच्चे हिंदी में रहेंगे तो कहीं भी जाएँगे अपनी मातृभाषा नहीं भूलेंगे कभी कभी बच्चे विदेश जाते हैं और वहाँ इंग्लिस बोलते हैं और आके फिर वो हिंदी में बात करते हैं तो वहाँ के अच्छे लोग सोचते हैं हिंदी बहुत अच्छी बात हमारी मातृभाषा जो है बहुत ऊँची है उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे से बोलते हैं उसमें कई शब्द ऐसे निकलते जो मन को बहुत लुभाते हेंगे और हर जगह में हिंदी भाषा चलती हेगी और हम अपनी मातृभाषा को कहीं छोड़ना नहीं चाहते हम अपनी मातृभाषा को हमेशा चाहते हैं कि हर देश विदेश में हर चीज़ में हमारी मातृभाषा चले और हम ये चाहते हैं हमारे बच्चे इधर विदेश गए हैं तो वो वहाँ का कल्चर सीखने की जगह अपनी मातृभाषा में ही बात करें और अपना ही सीखें हर हर देश का अपना अपना कल्चर है इसलिए हम चाहते हैं हम अपनी मातृभाषा जो हमारी हिंदी है उसको हम कहीं छोड़ना नहीं चाहते हैं और उसको हर जगह यूज़ करना चाहते हैं और हम ये जानते हैं कि हमारी जो हिंदी है वो हर जगह में बात होए बहु लोग उसे पसंद करें बहुत अच्छे से और बहुत अच्छे से बोले कई शब्द लोग लोग बोलते हैं विदेशी लोग हिंदी को बोलते हैं तो हम उनके शब्द सुनते हैं कई उनसे बोलते नहीं बनता तो उनके शब्दों को सुनके बोलते हैं नहीं भाई मातृभाषा हमारी ये हैगी आपने ये शब्द गलत बोला है इसलिए आप इसको सुधार करिए आप ये बोलिए तो हम किसी को अगर सिक्षा देते हैं तो अपने बच्चों को भी तो ये सिक्षा देंगे हमारी मातृभाषा सीखो और उसको हिंदी में बोलो हम अपने घर में हिंदी बोलते हैं और हिंदी में इसी बात पे हम कोई भाषा में बात नहीं करते हम हिंदुस्तानी और हिंदी में ही बात करना पसंद करते हैं और इस चीज़ के लिए हम ये चाहते हैं कहीं बाहर जाएँ तो हम अपने ही मातृभाषा में बात करें और अपने ही मातृभाषा को ज़्यादा महत्व दे इस चीज़ के लिए बहुत अच्छा लगता हमको जब कोई हिंदी बोलता है और उसकी तारीफ़ करता है कहीं विदेश में जाते हैं और अगर हिंदी की इंसान तारीफ़ करता है तो हमारा मन बहुत खुश हो जाता है कि हमारी ब मातृभाषा को उतना ज़्यादा ये लोग मान देते हैं कई इंग्लिस में बोलते हैं किसी को समझ में आता है किसी को नहीं आता कई लोग पढ़े लिखे रहते हैं चलो समझ लेते कई लोग नहीं पढ़े लिखे रहते हिंदी पढ़ना उनमें हिंदी में भी कई लोग को उतना समझ में नहीं आता कई लोग तो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं होते अपन उनसे हिंदी में बोल रहे हैं उसके बाद भी कई शब्दों को गलत कर देते हैं इसलिए हम उनको भी बोलते हैं कि भैया आप अच्छे से सुनिए उस शब्द को गलत है क्योंकि हर भाषा के कई मायने निकलते हैं भाषा हम अच्छी बोलेंगे हिंदी भाषा को अच्छे से आती हो तो उसके उच्चारण भी सही निकलेंगे ऐसे करने में ना बहुत अच्छा रेहता हैगा और हम अपने बच्चों को तो ये चाहते हैं और आने वाली पीढ़ी को भी ये शिक्षा देना चाहते हैं कि आप हिंदी में बोलो और अपने बच्चों को तो हम हिंदी सिखाते हैं और हम अपने बच्चों को बोलते भी हैं हर काम हिंदी में करो बेटा हिंदी अपनी मातृभाषा है इस चीज़ के लिए कभी कोई वो नहीं करो और उसमें क्या है मातृभाषा से ना कोई शर्म कई लोगो को हिंदी बोलने में शर्म लगती है लेकिन हम तो ये चाहते हैं हम हिंदुस्तानी हैं हम हिंदी बोलना चाहते हैं और हिंदी बोलते भी हैंगे